ہاں ہیلو مکان مالک بول رہے ہیں جی ہم یہ پوچھنے کے لیے کال کیے ہیں کہ ہمیں اپنے منتھلی بجت بنا رہے ہیں جس میں ہمیں بجلی کے بل کے متعلق معلومات چاہیے لہٰذا آپ بتا سکتے ہیں کہ ماہانہ ہمارے ہمیں بجلی کا بل کتنا پے کرنا پڑے گا جی ہماری بجلی کھی اتنا ہم اتنی بجلی خرچ نہیں کرتے جتنا آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہمیں اپنی بجلی ہم اتنی بجلی خرچ ہی نہیں کر سکتے ہیں خرچ کرتے ہیں جتنا آپ بل پے کرنے کے لیے بول رہے ہیں مجھے اب بجلی بل جو ہمارے گھر میں بجلی کھپت ہو رہی ہے اس کی کاپی چاہیے ہوں ہاں ہیلو بجلی آفس ہمیں ہمارے گھر میں جو بجلی کھپت ہو رہی ہے اس کے ٹیرف کا شیڈیول کی کاپی چاہیے جس سے ہم جان سکیں کہ ہم اپنے گھر میں کتنی بجلی خرچ کر رہے ہیں